हमरे क्षेत्र में बहुत प्रकार के डॉक्टर हैं जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट और्थोपेडिशियन और बच्चों के डॉक्टर बात करी जाए कर्मियों को स्वास्थ्य कर्मियों के ट्रेनिंग देने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक संस्थान है जी हाँ बिलकुल है गवर्मेंट के द्वारा हमारे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनाया गया है जहाँ पे नए छात्रों को एवं स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाती है इसके अलावा जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं इनके यहाँ पे भी एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है जहाँ पे पूरे स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग जाती है इसके अलावा नर्स लोगों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी है जहाँ वो रहते हैं और उनको साथ साथ काम भी सिखाया जाता है कि काम कैसे करना है सर्जन्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है और जो मेडिकल के और नर्सिंग के छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों ने हॉस्टेल की सुविधा उपलब्ध कराई हुई है जहाँ पे उनके पूर्ण तरीके से ध्यान रखा जाता है उनकी सेफटी का उनका सेक्योरिटी का और उनके आने जाने के लिए बकायदा प्राइवेट सेक्टर ने भी और गवर्मेंट सेक्टर ने भी साधन का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है